आदसा मायथ' हाहैनांगौ बेवहाय माबादि खालामनांगौ मथि सरनो ना बजा सरनो आरो मोथि सरबाथ' बेराद खस्थ' जायो बजाखौनो सरफादो ओमफ्राय हाखां नानै बार'थासिम थानो हायालै सान्दुं गोसाथार ओंखायनो एगार' थासिमल' हानानै न'आव थाब फैफिननांगौ ओंखायनो थौ बजा सरदिनि माइखौ हाहैदिनि नङाबा मा जानो बाराद्राय मोनब्लाबो जारला जायो ओंखायनो बे जिनिसखौ थाब थाब हानानै बोखाङाबा अखा बांखा फैनोबो हागौ थिग गैया ओंखायनो जिनिसखौ माइखौ थाब हानानै थिखांखानानै लाखानाया साबसिन बेखौनो मोजां खाननानै लानांगौ जोंहा नङाबाथ' उनाव बिराद दिगदार जागोन उनाव अखा हागोन माबा जागोन माबा जायो बिनि थाखायनो माय बुस्थुखौ दसथासिम हानानै थाब फैफिनबानो जाबाय बाराद्राय गोबाव हानो नाङा थिग थाग साराइ दसथा बा दसथासिम हानानै ओंखाम जाफैनो ना दुब्लिआव जायो बिनि थाखायनो जों बेखौ बुंदों बयबो हानानै जानानै लांनांगौ बेबादि बुंदों बेबायदिखायनो बिदिखायनो बुंनो नागिरदों माइखौ हानानै लाग्रोदिनि नङाबा